कतहु हम गेलहुँ तऽ मैथिली केना पहचानलक जेना भी हमरा पहचानलक जे मैथिली बजलहुँ तऽ मैथिली भाषा बजलहुँ तऽ पहचानि गेल मैथिली बजैत छियै आओर जे रहलै अहाँके जे छै से पहिलेके लोक चलैत छै मैथिली एहिसँ कहैत छै कि मैथिलीमे धोती कुर्ता पाग छै एहिसँ अहाँ मैथिलीमे मैथिलीके पहचान इएह छियै मैथिलीके पहचान इएह छियै धोती कुर्ता पाग आओर की अथी जे छै से पहिले छलै मै अथी जे छै हमरासभके गाममे छै टाट फूसके घर रहैत छलै अथी रहैत छलै की कहैत छलै अहाँके मैथिलीके एके गो इएह नियम छै मैथल मैथिली आदमीके जे छै से लोक पुछलक कहाँसँ छी मैथिली मैथिलीमे जेना मैथिली बजलहुँ मैथिलीके नियम छी जहने अहाँ कतहु जेबै मैथिलीके नियम छियै जहने अहाँकेँ देखत केना बजबै तऽ कहत मैथिली छी मैथिलीके नियम छी इएह कुर्ता धोती पाग इएहसभ मैथिलीके नियम छै आओर जे छै से मैथिलीके इएह नियम छै कुर्ता धोती पाग इएहसभ छै मैथिलीके नियम छै आओर इएह छै मैथिलीके नियम जे छै से मैथिलीमे जे छै से पहिले छलै जे अपनासभके गाममे अथी छलै ई छलै ओ छलै आब जे छै से लोकके घर दुआरिमे भऽ गेलै अथी जे छै से एकदम पहिलेके लोक जे छै से पहिले लोक जे अथी करैत छलै आबके लोक जे छै से नहि करैत छै सभ जे छै से पहिले मैथिली जखने जेबै अहाँ कनि मैथिलीके छै मैथिलीके इएह पहचान छै कुर्ता धोती अथीसभ छै इएहसभ पहचान छै मैथिलीके इएह पहचान छै आओर की मैथिली मतलब मैथिलीमे जेना भेलै कि अहीँ कतहु गेलियै कहलक कहाँसँ एलियैए मैथिली पुछलक कहाँसँ एलियै मैथिली छै की करैत छियै इएह मैथिलीके अपन नियम एक जगह हम गेलहुँ दरभंगा हमरा पुछलक आदमी अहाँ कहाँसँ एलियै कतय घर अइ कहलियै जजुआर इएहसभ पुछलक मैथिलीके नियम जे छै से इएह छै मैथिलीके नियम छै ई आओर इएह कहयके छै मैथिलीमे आओर की करबै मैथिली